इत्थें कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर दियां समझना हा पैह्लें कि जम्मू कश्मीर दा एरिया समझना पौना कि किस स्हाबै दा जम्मू कश्मीर दा एरिया ऐ जां किस स्हाबै च ओह् पौंदा ऐ जम्मू कश्मीर दा अहीं एरिया दिक्खियै तां प्हाड़ी लाके न ओह् जम्मू कश्मीर इक प्हाड़ी लाका ऐ प्हाड़ी इलाके न उत्थें जादा पर प्हाड़ी लाके न जेह्दी बजह् कन्नै केह् ऐ कि उत्थें टेरेस्ड स्लोप प्रैक्टिस होंदी मतलब कि सीढ़ीदार ढलान च जेह्ड़ियां साढ़ियां जगहां न उत्थें फिर उसी स्हाबै दियां फसलां लगदियां ते उसी स्हाबै दियां साढ़ियां जेह्ड़ियां न जगहां न जि'यां कि एह् सीढ़ी होंदी इक पौड़ी जिसी अहीं गलाने तां उसी स्हाबै साढ़े उत्थें खेत्तर होंदे ते उसी स्हाबै च खेत्तरे च अहीं लान्ने उत्थें लान्ने अहीं कनक लान्ने अहीं चौल लान्ने अहीं धान बी लान्ने होने मौसमां दे स्हाबै कन्नै अहीं सारा किश इत्थें लाई लैने जि'यां कि अहीं गल्ल करियै कि

ओह्दे शा बाद च अहीं गल्ल करियै कि चौलें दी मतलब धानें ई धान जिसी अस आखने उसी अस बरसांती दे दिनें लान्ने जून जुलाई म्हीने ते अक्तूबर च अस उसी बड्ढी लैने ते ओह् सारा जि'न्नी बी अहीं खेती बाड़ी करने ते ओह् सारी केह्दे च करने अहीं ओह् सारी टेरेस्ड फार्मिंग च करने आं टेरेस्ड स्लोप फार्मिंग अहीं एह् सारियां फसल दा कम्म करने होने